जि'यां हून दिक्खेआ जाए कि साढ़े फोन बिच मतलब बड़े सारे ऐसे ऐप न जिं'दी जिं'दी बजह् कन्नै अस बड़ी सारी जेह्ड़ी साढ़ी मतलब जानकारी ऐ ओह् इकट्ठी करी सकदे आं ओह् साढ़ी चाहे पढ़ाई दे रिलेटिड ओ जां कोई बी मतलब चीज आस्तै ओ ओह् असें उस ऐप कन्नै जेह्ड़े साढ़े फोन दे बिच ऐप न उं'दे उं'दी बजह् कन्नै अस उ'नें ई फिर अच्छी तरहां कन्नै समझी सकदे आं सुनी सकदे आं जि'यां साढ़ा सब तो साढ़ा मतलब कि अज्ज कल साढ़ा मतलब कि फोन दे बिच ऐ जेह्ड़ा में आपूं मतलब कि में चलानी होनी ओह् मेरा एह् ऐ कि में जादा यूट्यूब ते गूगल उप्परा जि'यां मतलब कि मेरी पढ़ाई दे पढ़ाई दे आस्तै कोई क्वेच्शन होइया कोई एस्से अगर में लिखना होऐ जां फिर जि'यां में पराने मतलब कि में सुननी मतलब कि परानें गानें सुनने होन जि'यां में अपने मेरे सब्जेक्ट बिच बी म्युजिक गै में म्युजिक बिच मतलब बड़ी दिलचस्पी रखनी आं ते मतलब में अगर ओह्दे ओह्दे दिक्खेआ जाए ते ओह्दे रिलेटिड अगर कुछ सुनना होऐ ते में यूट्यूब बिच मज़े कन्नै मतलब कोई गाना गै सर्च करना परानें गानें कोई गज़ल कुछ मतलब कुछ बी अगर में सुनना होऐ ते में मेरे लेई यूट्यूब जेह्ड़ा ऐ बड़ा फायदेमंद ऐ यूट्यूब उप्पर में मज़े कन्नै कोई बी जेह्ड़ी जानकारी कोई गाना सुनी सकदे ओ जानकारी कोई पढ़ाई दे रिलेटिड मतलब कोई बी चीज मज़े कन्नै सुनी सकदे आं ते होर जेह्ड़ा दूआ ऐप साढ़ा मतलब कि फोन बिच साढ़े फोन दे बिच दूआ ऐप होंदा ओह् इक एह् बी ऐ जेह्ड़ा जानकारी दिंदा ओह् ऐ साढ़ा गूगल गूगल दे बिच तुस जेह्ड़ा मर्जी मतलब कि जेह्ड़ी मर्जी जानकारी पुच्छी सकदे हो तुं'दी पढ़ाई दे रिलेटिड होई जां तुं'दी जेह्ड़ी डेली रूटीन दे बिच रिलेटिड होए कि तुस मतलब कि केईं बारी तुसें ई होंदा कि केईं कुड़ियें गी में ते मतलब अज्ज दी कुड़ी बेश्क्क ऐ लेकिन मिगी मतलब रुट्टी तों लेइयै सारे मतलब कम्म थोह्ड़े बहोत करी लैन्नी आं पर केईं बारी ऐसा ऐसी कुड़ियां बी हैन साढ़े अज्ज दे टैम बिच बी जि'नें गी मतलब बनाना ते खाना मतलब खाना आंदा बनाना ते ऐनी आंदा ते मतलब उं'दे लेई बी बड़ा फैदेमंद ऐ कि ओह् मतलब कि गूगल दे बिच कुछ बी मतलब अगर उ'नें गी रुट्टी बनाना नेईं आंदी ऐ ते ओह् ते ओह् बी पुच्छी सकदी ऐ कि रुट्टी कि'यां बनाई जंदी ऐ ते मतलब बड़ा साढ़े लेई बड़ा फैदेमंद ऐ एह् गूगल बी बड़ा फैदेमंद ऐ ते यूट्यूब बी बड़ा फैदेमंद ऐ यूट्यूब च आं एह् गल्ल ऐ कि यूट्यूब बिच थोह्ड़ी बहोतियां ऐड बगैरा देई ओड़दे न लेकिन केह् करनां फिर थोह्ड़ा बहोता दिक्खना पौंदा लेकिन लेकिन अच्छा ऐ साढ़े लेई मतलब सानूं इक अच्छी राह् उप्पर लेंदा ऐ दिक्खेआ जाए ते तुस मतलब अगर कोई गल्ल गी सिद्धी तरहां कन्नै लैओ ते सिद्धी बी ऐ ते गलत लैओ ते गलत बी ऐ हून साढ़े मोबाइल गै न एह् मतलब कि साढ़े लेई फैदेमंद बी हैन ते अगर अस इं'दा गलत इस्तेमाल करचै ते साढ़े लेई एह् नुकसान बी ऐ पर अगर तुसें एह्दा स्हेई इस्तेमाल करो ते साढ़े लेई मोबाइल जेह्ड़े बड़े फैदेमंद ऐ क्योंकि साढ़े डेली रूटीन दे बिच बड़े कम्म आंदे न साढ़े असें अगर कुदै जाना गै होऐ ते सानूं जगह् दा पता निं चला दा होऐ ते व्हाट्सएप्प दे थ्रू अस लोकेशन सेंड करी सकदे इक दूऐ ई ते अस उत्थें पुज्जी सकदे आं मजे कन्नै पुज्जी सकदे आं ते अगर अस कुछ सिक्खनां होऐ जि'यां सलाई कढ़ाई तों लेइयै रुट्टी बनाना जां गाना जो कुछ बी असें सिक्खना होए ओह् असें गूगल दे थ्रू जां फिर यूट्यूब दे थ्रू होर बी बड़े सारे ऐप न जेह्ड़े बने दे ऐ साढ़े फोन बिच होर इ'त्थूं अस मजे कन्नै सिक्खी सकदे आं जेह्दे कन्नै सानूं कोई चीज़ें दी जादा मतलब टेंशन निं होंदी ऐ कि असें कि'यां करगे जि'यां पैह्लें टैम बिच होंदा हा कि जेल्लै फोन निं हे होंदे अगर कुछ मतलब कि पुज्जना बी होऐ ते कि'यां पुज्जना जि'नें ई रस्ता निं पता होऐ इक बंदा जा दा होंदा हा कि जिसी जगह् दा पता होऐ कि उत्थें जाना ऐ इक बंदा कन्नै जाना पौंदा हा अज्ज कल ऐहा कोई टेंशन आह्ला सीन मतलब रेह् दा गै निं ऐ मतलब अज्ज दे टैम बिच सानूं गूगल बड़ा मतलब कि लाभदायक ऐ साढ़े आस्तै ते में इ'यै आखना चाह्गी कि असें मतलब कि जिन्नें बी साढ़े यूवा न जां मतलब जि'न्ने बी लोग न उ'त्थें उं'दे लेई एह् बड़ा जेह्ड़ा फायदेमंद ऐ